में स्कूल जेह्ड़े प्रोग्राम होंदे नुहाड़े बिच गाना गाना शैल लगदा नुहाड़े बिच गान्ने आं गाना जेह्के स्कूल प्रोग्राम होंदे जेह्का मेरी माटी मेरा देश होइया न्हाड़े पर बी गाना गांदा गांधी जंयती होई न्हाड़े पर बी गाना गाया मतलब शैल प्रोग्राम होंदे जि'यां कोई देश भगती दा होई गेआ जि'यां पंदरां अगस्त होई देश भगती दा उं'आ होई गेआ जि'यां कोई

होर होर जि'यां गांधी जंयती उप्पर गांदे उप्पर गाना गाई ओड़ेआ जादा जादै देश भगती उप्पर शैल लगदा गाना देश भगती पर शैल होंदे गाने उसदे उप्पर गाना शैल लगदा गाना होर बी फंक्शन होंदे स्कूलें ई नुहाड़े उप्पर बी शैल लगदा गाना गाना बड़े फंक्शन होंदे स्कूलै ई सारे बिच निं बाऽ देश भगती बिच लगदा गाना मी देश भगती बिच गाना गानी आं अं'ऊ शैल होर बी बड़े होंदे ते होर बी स्कूल बी होंदे प्रेअर बिच गाना गान्ने होन्ने अस कोई कोई इं'या बी गाई ओड़नेआं कदें कदें डोगरी गाने गान्ने जां कोई डोगरी फंक्शन होऐ डोगरी गाने गान्ने होन्नें अस कोई डोगरी बिच डांस होऐ दा उसदे उप्पर गाने गान्ने होन्ने आं जि'यां पिछली पंदरां अगस्त बिच असें आपूं डोगरी बिच गाना गाया दा ते डांस कीते दा ओह्दे बिच में आपूं गाना गाइयै आपूं नच्चे दे डोगरी होई गेआ पंजाबी बी गान्ने आं जेल्लै पंजाबी फंक्शन होंदे स्कूल पंजाबी बिच होंदे जेल्लै ओल्लै पंजाबी बी गान्ने आं कोल्लै कोल्लै लेकिन जादै देश भगती उप्पर गान्ने आं पंदरां अगस्त उप्पर जादै देश भगती उप्पर गान्ने आं जादा छब्बी जनवरी देश भगती उप्पर शैल ना बाकी बिच अस दिन मनान्ने आं जि'यां बड़े दिन होंदे देश भगती उप्पर जि'यां कारगिल विजय दिवस होई गेआ नुहाड़े उप्पर गाई ओड़ने गाना प्रोग्राम मनान्ने आं गांधी जंयती प्रोग्राम बनाने आं जियां सफाई करने आं नुहाड़े उप्पर बी गाना गान्ने आं अस सफाई दे उप्पर रैली कड्ढने आं उत्त बी गान्ने आं गाना बड़े बड़ा गान्ने आं अस लेकिन जादै शैल जादै प्रोग्रामें ई जेह्के देश भगती आह्ले प्रोग्राम होंदे नुहाड़े बिच ते शैल लगदा गाना गाना नुहाड़े बिच मज़ा आंदा शैल देश भगती आंदी अपनी होर डोगरी बी शैल लगदे डोगरी बिच बी गान्ने आं जेह्के डोगरी होंदे ओह् सारे लोकें ई ओह् घट्ट लोकें ई समझ औंदी डोगरी डोगरी घट्ट लोकें ई समझ औंदी पंजाबी बिच गान्ने आं हिंदी बिच बी गान्ने आं कदें कदें जेल्लै कोई फंक्शन होआ दा होऐ हिंदी बिच ओल्लै हिंदी बिच गान्ने आं डोगरी बिच गान्ने आं पंजाबी बिच गान्ने आं लेकिन जादै शैल जेल्लै देश भगती दे प्रोग्राम होंदे ओल्लै शैल लगदा जादा गाना गाना ओल्लै सारें ई लगदे पंदरां अगस्त गी जेल्लै देश आजाद होआ ओल्लै जेल्लै देशभगती आह्ला गाना लाओ ते सारें ई पसंद औंदा सारें ई शैल लगदा तां गै जादै प्रोग्राम च देश भगती दा गै गाना गाने देश भगती दा गाना गाने जादा मज़ा औंदा ते जादै शैल लगदा देश भगती दा गाना गाना